कुशेश्वर स्थान बहुत अच्छा जगह छै घूमऽके लेल यहाँपर यहाँपर दूर दूरसँ लोक आबै छै देखबऽके लेल यहाँपर बहुत अच्छा मन्दिर छै आओर ओकरा देखबऽके लेल दूर दूरसँ लोग आबै छै घूमऽके लेल आओर घुमै छै घुमिकऽ अपन हुनका घुमैसँ आनन्द बहुत मिलै छै घूमल ना फिरना भी लोक बहुत चाहै छै आओर अहाँके घुमिकऽ जाइ छै लोक यहाँसँ विदेशो विदेशसँ भी लोक आबैत छै घूमऽके लेल घुमिकऽ अपन आनन्द लै छै ओकर बाद अहाँके घूम फिरऽवला लोक बहुत अबै छै घुमि फिरिकऽ अपन जाइ छै कुशेश्वरो स्थानसँ आओर बहुत लोक अबै छै बहुत भीड़ रहै छै घूमऽवला के देखऽवला के देख कऽ लोक आनन्द लै छै और घूम फिर कऽ अपन लोक यहाँसँ आनन्द लऽ कऽ जाइ छथि अपन सुख पूरा करै छनि मनके आओर लोक कुशेश्वर स्थान एक बारी गेलाके बाद बार बार आबैके मनमे हुनका इक्षा जतबै छथि कुशेश्वर स्थान बहुत अच्छा जगह छै यहाँपर बहुत लोक अपन घूमऽके लेल अबै छथि आओर घूमिकऽ जाइ छथि